میں نے اپنے کچن کے لیے ایک پلاسٹک کنٹینر بک کیا جو کہ میں نے آن لائن کیا تھا وہ دیکھنے میں تو اچھا تھا لیکن جب اس کی ڈلیوری ہوئی وہ گھر آیا اور جب میں نے اسے کھولا تو وہ سائز ڈفرنٹ تھا بالکل مختلف تھا اس کا سائز بہت زیادہ چھوٹا تھا اور اس کا لٹ کا ڈیزائن بھی کافی حد تک بدلا ہوا تھا اور اس کا لڈ بھی کافی حد تک مختلف تھا جو دکھایا گیا تھا اور اس کا ڈھکن بھی جو اس کا لڈ تھا وہ ڈھیلا تھا اور اس کا سائز بھی چھوٹا تھا جب میں نے اس میں سامان رکھا تو وہ سامان بالکل زیادہ نہیں آیا بالکل تھوڑا سا سامان آیا اور جو اس کا پلاسٹک تھا وہ بھی بالکل بیکار کوالٹی کا تھا بالکل بھی اچھا نہیں تھا اور بالکل ہلکا پلاسٹک تھا جب میں نے اپنے پریوار والوں کو دکھایا تو انہوں نے اس کی بہت برائی کی بالکل ناپسند کیا اور بولے کی تم نے اسے بالکل غلط لے لیا ہے اور یہ بہت زیادہ ہی مہنگا بھی ہے اور وہ مجھے دوگنے داموں پر ملا اور جب میں نے اس کا پتہ کیا دوسری مارکیٹوں میں میں نے پوچھا تو اس کا دام بالکل کم تھا لیکن مجھے اس کے دوگنے داموں پر خریدا خریدنا پڑا جب میں نے اپنے رشتہ داروں کو دکھایا تو انہوں نے بھی اس کو بالکل ناپسند کیا اور اس کی بہت زیادہ برائی کی اور میرے دوستوں نے جب اسے دیکھا تو اس کی بہت برائی کی بولے یہ بالکل گھٹیا کوالٹی کا ہے بالکل اچھا نہیں ہے اس سے اچھا تو میرا کنٹینر ہے جو کہ میں نے تم سے کم داموں پر خریدا اور جب میں نے اسے صاف کیا اس کو دھویا تو اس پر نشان بھی پڑ گئے جس سے مجھے پتہ چلا کہ واقعی میں اس کا جو پلاسٹک ہے وہ ایک دم گھٹیا کوالٹی کا ہے اور جو اس کا لڈ کا ڈھکن تھا اس کا بھی کلر دو ہی چار دن میں دھونے سے اڑ گیا اور مجھے وہ بہت زیادہ ہی افسوس ہوا اس بات کا کہ میں نے اسے دگنے داموں پر خرید تو لیا لیکن مجھے کوالٹی بھی ایک دم بیکار ملی